ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी टेक्नोलॉजी का युग है यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं है टेक्नोलॉजी में स्मार्टफोन में जब आया है स्मार्टफोन उसने दुनिया को प्रोपर तरीके से बदल दिया है औद्योगिक क्रांति के पहले हमारा पूरी दुनिया बिना मशीनों के चलती थी लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद हमारी पूरी दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी है अब हम हर चीज़ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हैं हर चीज़ के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए मशीनरी चाहिए इन मशीनरों में भी हमारा जो काम है सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन ने बहुत आसान कर दिया है स्मार्टफोन और इंटरनेट आज के जमाने की आज के युग की सबसे प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक हो गया है हमें पढ़ना हो हमें स्वास्थ सुविधाएँ चाहिए हमें आवास सुविधाएँ चाहिए हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो हमें सिर्फ चाहिए स्मार्टफोन और इंटरनेट अब इंटरनेट के कारण हम इतने ज़्यादा फ्रेंड्ली हो गए हैं वर्चुअल लाइफ हो गई है फ्रेंड्ली हो गए हैं फेसबुक इंटरनेट व्होट्सअप हम पूरी दुनिया को जोड़ लिया है इंटरनेट और स्मार्टफोन ने पूरी दुनिया को एक छोटे से गाँव में बना दिया है वह लोग भी गाँव की तरह है जहाँ हम कभी भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं हम किसी का भी डाटा ले सकते हैं किसी को भी डाटा दे सकते हैं इन्हीं चीज़ों में हमें शॉपिंग करना हो स्टडिस करना हो पेमेंट करना हो बैंकिग का काम हो होटल बुक है टिकिट है एवरीथिंग स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा सुविधाएँ प्रदान कर दी हैं यह सुविधाएँ हमारे आने वाले समय में और अधिक बढ़ती जा रही है जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है यह सुविधाएँ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं इन टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए बढ़ने साथ साथ हमारे हमारे को कंफर्ट ज़ोन भी मिल रहा है अब हम घर बैठे बैठे हमारे समान ऑर्डर कर लेते हैं शॉपिंग कर लेते हैं पहले हम मार्केट जाते थे दस दुकाने घूमते थे अब हम घर बैठे हुए हैं मीशो शॉप चालू किया स्नैपचैट चालू किया शॉपिंग कर रहे हैं बाते कर रहे हैं दिन दिन भर चैटिंग कर रहें स्टडीस कर रहें हब हम अनएकेडमी वाई फाई स्टडीस जैसे ऐप से हमें स्टडीस कर रहें यूट्यूब जो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है कूकिंग में हेल्प कर देता आर्ट एन क्राफ्ट अब हमें किसी भी चीज़ के लिए आदमी से पूछने या किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है हम बस मोबाइल पर जाएँ सर्च करें इंटरनेट पूरी तरह से इसने हमारी जीवन को बदल दिया है बहुत आसान कर दिया हमारी जीवन को पूरा जीवन को एक स्मार्टफोन ने अपने अंदर उतार लिया है हमारी बेसिक नीड्स मॉर्निंग से ले कर नाइट तक की सारी नीड्स की हमें चाहिए तो हमें सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए स्मार्टफोन में जी पी एस है यूट्यूब है इंस्टाग्राम फेसबुक स्टडी मटेरियल एवरीथिंग हर चीज़ आपको इंटरनेट पर मिल जाता है इंटरनेट मतलब एक बहुत अच्छी सुविधा है जिस पर आपको दुनियाभर की चीज़ें दुनियाभर का ज्ञान मिल रहा है बस आपको लेना है इंटरनेट मतलब बहुत लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं आज के टाइम पर बट अगर इसको प्रोपर यूज किया जाए तो यह आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है इसके साथ में कोडिंग्स नए ऐप जो डेवलेपर हैं यह सब हमारी सुविधाओं बढ़ती रैंक के साथ में ही हमें सुविधाओं तो बढ़ते जा रहे हैं इनके साथ में हमारे जीवन इतना ज़्यादा आसान हो गया है टेक्नोलॉजी मतलब प्रोपर एक टेक्नोलॉजी अमेज़िंग इतनी ज़्यादा मशीनरीज़ इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आज के युग में है अब हमें मॉर्निंग में अलार्म लगाना हो मोबाइल चाहिए हमें टाइम देखना हो मोबाइल चाहिए पहले हम इन सबको एक अलग अलग व्यू में देखते थे हमें घड़ी चाहिए होती थी अलार्म लगाने के लिए अलार्म क्लॉक चाहिए होती थी फोन लगाने के लिए फोन चाहिए पत्र लिखने के लिए अपने टेलीग्राम चाहिए टेलीपोस्ट करना है शॉपिंग करना हो तो मार्केट जाना पड़ता था अब सब काम एक स्मार्टफोन में है हर चीज़ आपको जो चिए हर चीज़ एक स्मार्टफोन में मिल गई है स्मार्टफोन मतलब पूरी दुनिया ग्लोबलाइज़ गाँव है यह एक चलता फिरता आदमी गाने सुन रहा है चल रहा है घूम रहा है ट्रैवलिंग तो इतनी इतना आसान कर दिया स्मार्टफोन ने ट्रैवलिंग मतलब बहुत आस पहले लोग सोचा करते कि हम जाएंगे वहाँ पर कैसे रहेंगे क्या करेंगे बट अब सोचने ही नहीं पड़ता जब से टेक्नोलॉजी आई है स्मार्टफोन आए हैं सर्च किया चले गए सर्च किया होटल मिल गई सर्च किया पमेंट हो गया हर चीज़ पर सर्चिंग नेटवर्क है फाइव जी नेटर्वकेट इंटरनेट का एक बहुत बरछत सचिंग नेटवर्क है इसने हमारी हर चीज़ को मतलब बहुत सुविधाजनक बना दिया है जी पी एस अब हमें किसी से पूछ नहीं पड़ता भाई आपका ऐड्रेस क्या है हमें पता है हमने ऐड्रेस डाला नाम डाला डिटेल्स आ गई कहाँ पर जाना लॉकेशन शेयर कर दी हम फॉलो करते हुए पहुँच जाते हैं अब हमें पूछना नहीं पड़ता कि भाई उसका घर कहाँ है कहाँ है कैसा होगा हमें यह नहीं पूछना पड़ता कि खाना कैसे बनाए सर्च किया रेसिपीस आ गई सर्च किया आर्ट एन क्राफ्ट आ गया सर्च किया पढ़ने के लिए वीडियोज़ आ गई अब हमें नहीं सीखना पड़ता कि सूरज कैसे बना सूरज क्यों जल रहा है सर्च किया सबके बारे में नॉलेज है इतना नॉलेज लोगों ने इस पर डाल दिया है मतलब इंटरनेट सर्च इंजन गूगल एक सर्च इंजन है जिस पर इतना ज्ञान है आप जितना लो उतना कम हो जाता है इतना अच्छा मतलब हो सकता है सर्च इंजन जो हमने पूरा जीवन बदल दिया इसने सबकी दुनिया बदलती है आज के टाइम में यह सब बहुत कम लोग होंगे जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं होंगे बाकी घर घर में बच्चे बच्चे को पता होता है कि स्मार्टफोन क्या है उसको कैसे यूज़ करना है टेक्नोलॉजी क्या है वन टाइम टेक्नोलॉजी अभी क्या चल रही है नए टेक्नोलॉजी है दुनिया में क्या चल रहा है सब हमें टेक्नोलॉजी फोन में है बहुत कम लोग रहते हैं जो चीज़ों से अवेयर नहीं हो पा रहे हैं स्पेशली जो हमारे बूढ़े लोग हैं या बहुत छोटे बच्चे वोल टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है बट आज के टाइम पर न बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी स्मार्टफोन चला रहा है स्मार्ट टी वी चला रहा है सबके पास में सब टेक्नोलॉजी हैं इसके अलावा हमें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के कारण भी हमें टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है गूगल रिफॉर्म्स हो रहे हैं गूगल पर जितनी प्रोब्लम्स हो रही थी वह सब रिफॉर्म्स हो रही हैं टेक्नोलॉजी ने मतलब जीवन बहुत इजी कर दिया हमारा पहले हम पमेंट करने के लिए बैंक जाते थे घंटों लाइन में खड़े होते थे बट अब गूगल पे फोनपे पेटीएम जो करना है आप वह करो आपकी इच्छा है फोन नम्बर से डालो आपकी इच्छा स्केन करो हर चीज़ के लिए आपके रास्ते खुले हैं आपको जो करना है आप कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से आपके लिए पूरा मतलब एरिया ओपन है आपको बस करना है अच्छा काम करना बुरा नहीं करना नेगेटिव नहीं करना है पॉज़ीटिव में पूरी दुनिया खुली है आपके लिए इंटरनेट की पूरी दुनिया आपके लिए प्रोपर तरीके से खुली है आप कितना चाहो उतना यूज़ करो जितना चाहो उतना पिन करो पढ़ो इकोनॉमी पढ़ो जियोग्रोफी पढ़ो हर चीज़ का नॉलेज है उस पर नए शॉपिंग्स करनी है शॉपिंग्स करो पृथ्वी भी घूम लो डाउन टू द अर्थ आप नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो कहाँ पर क्या है आप जान सकते हो पहले दुनिया को घूमना बहुत मुश्किल होता था चार्ट भी नहीं मिलते थे कि हम यहाँ जाना चाहते हैं हमें इसके बारे में लोकल पता ही नहीं था लैंग्वेजेस रिफॉर्म हुआ है लैंग्वेज रिफॉर्म ने हमारी पर्यटन को हमारे बौद्धिक स्तर को इतना अच्छा कर दिया है अब हम घर बैठे बैठे दूसरी कंट्रीस की लैंग्वेज सीख रहें हैं हम पहले नहीं कर पाते थे जब हम एक दूसरी कंट्री सी लैंग्वेज सीख रहें वहाँ के लोगों का कनेक्ट हो पा रहे हैं कितना अच्छा है हम वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उन लोगों से बात कर पा रहे हैं फोरेनर्स हमारे यहाँ पर आते हैं वो हिंदी में बात कर पा रहे हैं हमसे सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण अमेज़िंग टेक्नोलॉजी बहुत अमेज़िंग है स्मार्टफोन आज के दुनिया की सबसे प्राथमिक आवश्यकताएँ है आदमी के पास में घर नहीं होगा वह चल जाएगा पर स्मार्टफोन होना कम्पलसरी है आप मेमोरीज़ कैप्चर करते हो फोटोस क्लिक करते हो कांटेक्ट रख लेते हो बुक्स बना लेते हो एनिथिंग इसमें भी हम कोडिंग्स करते हैं इसमें टूर्नामेंट करते हैं प्लेइंग है गेम है इसने हमारा जीवन बहुत अलग तरीके पर पहुँचा दिया लेवल पर ही अलग कर दिया है टेक्नोलॉजी ने स्मार्टफोन ने हमारे लिए और बहुत अच्छा है यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है अगर हम इसका सही यूज़ कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी ने हमारी जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है स्मार्टफोन ने इंटरनेट में इसमें हमें जीवन को कम्पिटली चेंज है यह पूरी तरह से